सामान्यतः एगो पोथी समाप्त करबाक मापक इकाइ एगो एगो विद्यार्थीके सोचन क्षमतापर निर्धारित रहै छै जे कते जल्दी ओ समाप्त कए कते जल्दी ओ बातके समझि सकै किताबमे जे जे बात छै जे जे विचार छै जे जे हेडलाइन्स छै सबटाके केना जल्दी सँ जल्दी ओ ग्रहण कए सकैए से सबपर निर्भर रहै छै एगो तेज विद्यार्थी जे छै से सामान्यतः एगो किताबके जे छै से पन्द्रह सोलह दिनमे खतम कए लै छै अइ लए ओ जे छै से रोज कम सँ कम जे छै से तीन चारि घण्टा कम सँ कम जे छै से पाँच सँ छओ घण्टा कऽ सौम्य अध्ययनपर समय दै छै आओर बाकी विद्यालय से सब तऽ सहयोग करय लए रहबे करै छथिन ओ एगो बुकके कम सँ कम जे छै से दू घण्टामे हमरा हिसाब कम सँ कम जे छै से एगो बुकके दू घण्टा पढ़ै छथिन फेर कनी जे छै से आराम करै छथिन आओर फेर ओ बुकके दू घण्टा पढ़िकऽ एनहियें ओ कए कऽ पूरा करैत करैत करैत जे छै से पन्द्रह सोलह दिनमे जे छै से खतम कए दै छथिन एगो बुकके आओर एगो सामान्य विद्यार्थी लए एगो बुक जे छै से एक एक डेढ़ महीनामे खतम होइ छै जाहि लए विद्यार्थी जे छै से रोज रोज समय दै छै तीन चारि घण्टा तक समय दै छै आओर ओ ई साथमे रखै छै की जे हम खाली किताबके पढ़ि नहि हम जे छै से पोथीके पढ़ी नहि हम जे छै एकर जानकारी ली ई जे हमरा जानकारी दै लए चाहै छै से सब हम प्राप्त करी ओकरा ओ किताब पढ़यमे रोज एक घण्टा समय दै छै अइ हिसाबसँ एक डेढ़ महीनामे खतम करै छै साथ ही साथ ओ इहो ध्यानमे दै छै की जानकारी जे छै हमरा मिलै छै अगर जा कऽ हमर कत्तौ परीक्षामे जे केओ किछु पुछि लेलक तऽ हम सही टाइमपर बता दियै आओर कमजोरसँ कमजोर विद्यार्थी करै छै जे एगो पोथी समाप्त करबामे लगभग दो तीन महीना लगै छै किएक कि ओ सहीसँ जे छै से किताबके ध्यान नहि दए ध्यान नहि दए पाबै छै साथ ही जे छै से ओ किताबपर अच्छासँ ध्यान नहि दै छै आओर कहै छै की जे बादमे पढ़ि लेबै ओ लापरवाहो अइमे बाधा रहै छै तै दुआरे ओ जे छै से रोज अगर एक दूओ घण्टा जे छै से किताबपर ध्यान दै आओर किताबके बढ़िआँसँ समझै तऽ ओ जे छै से अच्छा सँ अच्छा विद्यार्थी बनि सकैय आओर अइलए जे छै से ओकर जीवनके गति दैमे बहुत अच्छा तरीकासँ काज करतै आओर प्रत्येक विद्यार्थी जे छै अपन साप्ताहिक एगो लक्ष्य लए कऽ चलै जे हमरा ई ई सप्ताहमे जे छै से एक अध्याय जे छै से समाप्त कए देनाइ यऽ आओर अइसँ जुड़ल प्रश्न अगर कोनो केओ हमरा पुछै तऽ ओहो दैमे हमरा कोनो झिझक नहि होइ अगर एना कए कऽ ओ जे छै से एगो तरीका निकालि लै एगो उपाय निकालि लै एना कऽ कऽ जे छै से हमर बुक जल्दी किताब जल्दी पोथी जल्दी समाप्त होयत आओर हमरा अइ लए जे छै से भविष्य लए बेहतर हेतै तऽ ओइ लए विद्यार्थी जे छै से बहुत अग्रसर होइ छै अच्छासँ अच्छा काम करै छै अइ लए विद्यार्थी साथ ही साथ इहो देखै छै की ई जे ओ किताबसँ जुड़ल जे अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी सब छै से सब ओ अत्यधिकसँ अत्यधिक जे छै से प्राप्त कए सकै आओर विद्यार्थी महीनोके अथी लक्ष्य लै छै की जे ई महीनामे हमरा एक दू गोटे ओइ लऽ जे छै कम सँ कम रोज तीन सँ चारि घण्टाके समय दै छै आओर ई निर्धारित करै छै ई जे छै से हमरा ई समयमे एत्ते चीजके अथी केनाइ यऽ आओर अइमे जे छै से अध्यापको सब सङ्ग सङ्ग तऽ मित्रो सब सहयोग दै छै ओ जे छै से अति प्रोत्साहन करै छै आइकाल्हिके जमानामे नवयुवक युवा जे छै से मोबाइलो फोन एगो बहुत बड़का कारक छियै अइमे अथी लए जे अगर कोनो प्रश्न कोनो प्वाइंट विद्यार्थीके समझमे नहि आयल तऽ ओ जे छै से मोबाइलमे जे छै से ओकरा अथी जानकारी मानै छै आओर ओकरा अच्छासँ अच्छा जानकारी दै छै बहुत सरल भाषामे ओ जानकारी दै छै जे सोचै छै से विद्यार्थी आरामसँ एकदम सहज पूर्वकसँ ओइके बारेमे जानि सकै आओर जानकारी लए सकै एगो पोथीके निर्धारण होइछै की जे ओ कत्ते विद्यार्थीके कारगर छै विद्यार्थी जीवनमे पोथी जे छै से बहुत बड़का कारक छियै ओकर अथी भविष्यके निर्धारण करै लए किएककि जरूरी नहि छै कि जे पोथी खाली जे छै से आहाँके जे छै से कोनो परीक्षामे उत्तीर्ण करबै टा लए होइछै पोथी जे छै से बहुत सारा जानकारी होइ छै जे अहाँके आसपासके वातावरण सामाजिक कारण सबमे जे छै से योगदान दै छै पोथी एगो आओर चीज भेलै जे पोथी कहै छै की जे अहाँ की करू जे अच्छा आहाँके समाज बनायत की करू जे नहि बनायत हम साथ ही साथ जे छै से पढ़ाइके प्रभावके जे छै से ई बाध्य नहि करै छै आओर लोकके आओर पोथी इहो निर्धारित करै छै विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी ओ निर्धारित करै छै की जे हम रोज अपन निश्चित तौरपर आओर हम हम अपन मोनके शान्तकए कऽ हम अपन एकाग्रतासँ जे छै से ओ नहि बुक किताब पढ़ियै जे जब जादा जादा हमरा जे छै से ओ लक्ष्यके प्राप्ति भए सकै हम जे छै से महीनेमे या साप्ताहिकमे जे छै से ओ भागके ओ किताबके भागके या किताब समाप्त कए सकी तैसँ जे छै से आगाँ ओकरा जे समय बचै ओ जे छै से दोसर किताबपर ध्यान दए सकै आओर ओकरो बारेमे सहजतासँ जे छै से जानकारी लए सकै साथ ही साथ ओ जे छै से ओहो बुकके सङ्ग लए चलै सबसँ लगातार ध्यान देतै कि अहाँ जा कए ओकरा कोनो अगर कोश्चन तोश्चन मिलै या किछु मिलै सवाल मिलै तऽ ओकर जे छै से ओ जानकारी मत जवाब दैमे झिझकै नहि आओर ओ धीरे धीरे कए कऽ पूरा बुक एनहिये कए कऽ समाप्त कऽ दै छै तऽ एगो पोथीके समाप्त करैके कारक होइछै समझन शक्तिपर जे छै से विद्यार्थी विद्यार्थी मे भिन भिन रहै छै